صحت کی دیکھ بھال کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں سب سے پہلے ہمیں ایسی جگہ بنانی ہے جہاں پہ ہم رہنے والے افراد اور ان کے بچے کھیلنے جا سکیں اور ان کی زیادہ سے زیادہ ورزش ہوسکیں اسے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں جو بیماریاں ہو سکتی ہیں وہ کم سے کم بیماریاں ہم تک پہنچے دوسرا ہمارا اسپتال اور ہمارے آس پاس میں ہر محلے میں ایک کلینک ہو جس کی وجہ سے ہمارے ہمارے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کا جلد سے جلد علاج کیا جا سکے اور ہم جلد سے جلد ٹھیک ہو سکیں ان دو وجہ وجوہات کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکتے ہیں اور ہمارا پروڈکٹیوٹی بڑھ سکتا ہے ٹرانسپوٹیشن نقل و حمل کی جہاں تک بات ہے ہمیں گرین ٹرانسپورٹ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے ہمارے اپنے پبلک ٹرانسپورٹ کو اسٹرونگ کرنا ہے اس کے لیے بسیس زیادہ سے زیادہ چلیں میٹروز کا کنکشن زیادہ سے زیادہ نیٹورک اس کا بڑھے اور ای رکشہ لاسٹ مائل کنکٹیوٹی کے لیے ہر جگہ مہیا کیا جا سکے تیسرا ہمارا ایجوکیشن کا جہاں تک بات ہے ہمیں ہر محلے میں چھوٹی چھوٹی اسکول اور چھوٹی چھوٹی نرسریاں بنانی ہوگی جس کی وجہ سے بچوں کو آنے جانے کا جو وقت استعمال ہوتا ہے وہ کم سے کم ہو سکے ایک سرکشا کے دائرے میں وہ پڑھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں